सीतामढ़ी स्थल जे छै ओ माँ जानकी जनक जनक जननी सीता माँके जन्मस्थल छथिन जे पुनौराधाम पड़ैत छै पुनौरा जगहके नाम छै जहाँ पर माता सीताके जन्म उद्गम भेलनि आ ओतऽ जे है से परिदृश्य घूमऽवाला छै बड नीक आओर हमसब जब पारिवारिक जब मन भेल घूमऽके कही जाएके तऽ एहिठाम निकटतम स्थल पुनौराधाम चलि गेलहुँ या सीता माँ जानकी जीके स्थल चलि गेलहुँ वहाँ पे बहुत अच्छा लोकप्रिय स्थल सब छै दृश्य छै देखऽवाला शांति माहौल छै ओतऽ जाके शान्ति महसूस भेल ओतऽ घूमि फिरके चलि एलहुँ